मैंने आख़िरी बुक अपने न्यूटन्स के लॉ के आधार पर सीखा था न्यूटन्स का पहला लो लॉ यह था कि कोई बती वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित न हो और एक ऐसा था जो क्रिया के बी विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो क्रिया क्या है और प्रक्रिया क्या होती है जैसे कोई भी सन्साधन है और साधन है साधन क्रिया है और शासन सन्साधन प्रक्रिया है इस्कूल जो है सन्साधन है व्यक्ति साधन है साधन के द्वारा ही सन्साधन की पूर्ति होती है समाज में तीन प्रकृति के लोग होते हैं एक निम्न वर्ग जो गरीब लोग होते हैं एक मध्य वर्गीय लोग जो अपनी आवश्यकता जैसे कैसे वह अपना पूरा कर लेते हैं वह मध्य वर्ग होते हैं और एक उच्च वर्ग होते हैं उनकी इतनी आवश्यकता होती है इतनी अधिकता होती है जो दूसरे को देने के लिए छक सक्षम होते हैं ना कि गरीब लोगों को लेने के गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों से लेने के लिए सक्षम होते हैं जो उच्च वर्ग होते हैं उनको चाहिए कि समाज में गरीब लोगों का विकास करें समाज का जब गरीब लोग विकास होगा तो खुद ब खुद उच्च वर्ग का भी विकास हो जाएगा उसके बीच में आता है मध्य वर्ग मध्य वर्ग एक समाज का माध्यम है जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को लोगों को जोड़ता है जैसे प्रतिनिधि होते हैं प्रतिनिधि एक माध्यम है हमारे यहाँ सरपन्च है मुखिया विधायक है यह एक कार्यपालिका है जिसके द्वारा हम सांसद का चुनाव करते हैं सांसद प्रधानमन्त्री का चुनाव करते हैं और समाज के निम निम्न वर्गों से ही समाज का विकास होता है तो उन लोगों को ऐसा करना चाहिए पहले निम्न लोगों का विकास करें तब उनका खुद ब खुद विकास हो जाएगा वह लोग भी समझेंगे कि मैंने इस वक व्यक्ति को विकास किया विकास का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी शिक्षा का भी विकास हो आर्थिक विकास भी हो राजनीतिक विकास हो सामाजिक विकास हो तब उनका विकास सफल माना जाता है अब वह अर्थ से सुखी सम्पन्न है लेकिन ज्ञान ही नहीं है विद्या ही नहीं है कहा गया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते राजा स्वदेशे पूज्यते राजा स्वदेशे पूज्यते का मतलब होता है राजा स्वदेशे पूज्यते का मतलब होता है कोई भी राजा अपने देश में ही पूजे जाते हैं और जो भी विद्वान होते हैं वह दूसरी जगह भी पूजे जाते हैं क्यों उनके पास ज्ञान है अकल है बुद्धि है दिमाग है पैसा भी है और जो उच्च वर्ग लोग होते हैं उनके पास सिर्फ पैसा है अकल ना अकल नहीं होती है अकल होने के लिए समाज के निम्न वर्ग को वर्ग लोगों को विकास करना आवश्यक समझे जो इस प्रकार के व्यक्ति को करते हैं वह सफल माने जाते हैं नहीं तो वह जिन्दगी में कभी सफलता का हाथ सिर न चूम पाते हैं